मां अलॻि अलॻि रोशनी में तस्वीरूं वरितियूं आहिनि रोशनी सां फोटनि ते सुठो असरु ईंदो आहे जीअं सिज उभिरे थो त अलॻि रोशनी ईंदी आहे ऐं जॾहिं सिज लहे थो त अलॻि रोशनी ईंदी आहे बरसाति पवंदी आहे त बि अलॻि मौसम अलॻि रोशनी ईंदी आहे जॾहिं कई शादियुनि मुरादियुनि में वेंदा आहियूं त उते लाइटुनि जी चमक धमक सां अलॻि रोशनी ईंदी आहे अलॻि अलॻि रोशनीअ में अलॻि अलॻि ऐं सुठा फोटा ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि रोशनी फोटनि में सुठो आणण में मदद कंदी आहे